हमारे ग्रामीण समुदायों के युवाओं ने हाल ही के वर्षों में पारम्परिक नृत्य में भाग लिया है और उसमें रुचि भी ली है जैसे की कठपुतली हुई नृत्य हुआ कालबेलिया हुआ आदि में यह रुचि लेते हैंं और उसमें भाग भी लेते हैं और प्रदर्शित करते हैंं यह हमारा सांस्कृतिक पारम्परिक नृत्य है जिससे वह बेहतर रूप से प्रदर्शित करते हैंं हमारे यहाँ कठपुतली का नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है